जोंनि बाक्सा जिल्लायाव जों थाव आरो खारैखौबो जानानै मोजां मोनो जोङो मैगं गोथां ओरै लाफा लाइ खबि मथर आलु बेफोर बेसादखौबो संनानै जायो जोङो सबाय अनद्ला दालि बायदिसिना मैगंखौबो संनानै जायो जों सबायखौ खारैजों संनानै जायो आरो अनद्लाखौबो खारैजों संनानै जायो आरो दालि आलुखौ जोङो थावजों संनानै जायो जोङो लाफा मैगंखौ खारैजोंबो संनानै जायो आरो ओरैनो रुनानैबो जानो हायो आरो खबि आलुखौ जोङो लाब्रा एवनानै जायो बेफोरबायदिनो जों बायदिसिना मैगंखौ संनानै जानो हायो आरो एलांसि मैगं आरो मान्दिया मैगं बेफोर गासैखौबो जोङो भाजा एवनानै जानो हायो बेफोरबायदिनो जोङो बायदिसिना मैगं मैलाखौ संनानै जानो हायो आरो थाव आरो खारैजोंबो जानो हायो